हमे जे छै की ट्रेनसँ वनमनखी जाइके सफर करय रहिऐ पहिले हम अपन घरसँ ऑटो पकड़लिऐ ऑटोसँ जे छै कि ओकरामे जे छै कि भीड़ भाड़ ऑटोमे तऽ जादा रहबै करए छै ओकर बाद हमे गेलिऐ खुश्की बाग ओकर बाद वहाँ ट्रेन पकड़तिऐ ट्रेन पकड़तिऐ वनमनखी जाइ ले तऽवहाँ जे स्टेशन पर गेलिऐ तऽ स्टेशन पर टिकट कटेलिऐ आओर ट्रेनमे बहुत जादा भीड़ रहए तब खोजते खोजते तहियो एकटा सीट मिललै तब ओकरा पर बैठलिऐ लेकिन ट्रेनके सफरमे जे छै खिड़की लग अच्छा होइत छै बैठएमे आओर ओ जे छै की ट्रेनमे पङ्खाके जे साधन रहैत छै किआकि ट्रेनसँ सफर करएमे बहुत अच्छा लागैत छै जगह जगह गाड़ी रूकय छै तऽ वहाँ देखएयमे स्टेशन पर बढ़िआँ बढ़िया गार्डेन रहए छै फूल रहए छै बगीचा रहए छै वहाँ देखएमे अच्छा लागए छै इएह लागी जे छै ट्रेनके सफर अच्छा होबए छै आओर बसमे जे छै बसमे रहए छै कि अपन जैऐ बसमे तऽ बस बैठए वला भी रहए छै आओर ऊपर जे छै कि जेकरा कहए छै स्लीपर दू मंजिला बस ओकरोमे जे छै कि अच्छा साधन रहए छै ओकरा अपन बैठूँ बैठूँ हँ चाहे बैठके जाउ या सुतिके जइऔ जहन अहाँ जाइके मन छै जाइके ओएहमे जा सकए छिऐ आओर जे छै कि ओकरामे जे छै की सुविधा इएह रहय छै कि हवा लागए छै ए सी बोगी रहए छै ए सी बौगी रहए छै ओकरामे तऽ आओर बसमे जे छै कि शोर गुल ओतना नहि होबए छै शांत रहए छै पूरे अच्छासँ जाइत छै लोग इएह लागि जाइत छै कि बसके सफर ठीक रहए छै